ہیلو کیا میری بات ایچ پی گیس ایجنسی میں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو آپ کا ایک نمائندہ گیس سلینڈر لے کر میرے پاس آیا ہے اور اب مجھے اپنے پڑوسی سے گیس مل چکی ہے تو میں آپ کا گیس سلینڈر نہیں لینا چاہتا ہوں تو آپ اس گیس سلینڈر کو کی درخواست کو منسوخ کر دیں اور کہ درخواست درج کریں کہ یہ دیس گیس سلینڈرگیس سلینڈر ہمیں نہیں چاہیے اور اگلے بار اس گیس سلینڈر کو ہم جب بک کریں گے تو پھر آپ کا نمائندہ لے کر آئے گا تو ہم ضرور آپ کا گیس سلینڈر لیں گے اور